अॼु जे समय गाॾियुनि जो अचण वञण में घणी दिक़त थी रही आहे छो त गाॾियूं समय ते नथियूं अचनि स्टेशन ते वेही वेही घणो ई समय जी बर्बादी थी रही आहे किथे बि असांखे टाइम सां पहुचणो हूंदो आहे त गाॾी असांखे पहुचाए ई नथियूं सघनि कॾहिं एॾो ओॾे ॾहें ॾह ॾह अठ ॾह ॾह कलाक लेट थी वेंदी आहे जंहिं करे असां टाइम ते पहुची ई न सघंदा आहियूं ऐं स्लीपर दॿनि में पाणीअ जी बि घणी दिक़त थी रही आहे ॾींहं में गाॾियुनि में कंहिं ॾींहुं भर का आहे दिन गाॾियूं कैंसिल थी रहियूं आहिनि जंहिं करे घणे ई माण्हुनि खे दिक़तियूं थियनि थियूं हर माण्हूअ के कार ऐं ॿियनि सभु लग्ज़रीस जी सुविधा न रहंदी आहे उहे गाॾियुनि जे हीउ आसरे रहंदा आहिनि पर गाॾियूं एडियूं देरि थियूं करनि जंहिंजी वजह सां असां किथे बि टाइम सां नथा पहुची सघऊं घणियूं ई दिक़तियूं थियनि थियूं पर कुझु ॻाल्हियूं सुठियूं बि आहिनि गाॾियुनि में जीअं त जीअं त असी मोबाइल में टाइम ॾिसी करे ई पंहिंजे घरां निकिरी सघऊं था या ॿिए गाॾीअ में वञी सघऊं था पर एसीअ जी बि सुविधा आहे जंहिं जी वजह सां गर्मीअ सां बचाव थींदो रहंदो आहे कोई मरीजु आहे कंहिं खे कोई दिक़त थिए एसीअ में वेहंदो आहे डॉक्टरनि जी सुविधा बि अॼुकल्ह वॾी गाॾियुनि में थींदी रही आहे रोटीअ जी सुविधा बि मिलंदी आहे ए सी कोच में पाणीअ जी कमी बि ॾाढी घटिजी थींदी रहंदी आहे